दरभंगा दरभंगा हमरा सबके जिला पड़ै छथि आओर दरभंगामे जे छै ट्रैफिकके जादा दिक्कत होइ छै दरभंगामे ट्रैफिक जाम किछु जादे होइ छै जैसँ काम काज जे आदमी सब करै छथि जकरा कतौ जाइके रहै छथि ओकरा जे छै टाइम लागि जाइ छथि पहुँचैमे मानिकऽ चलू की हमरा पाँच बजे ट्शयून जाइके आओर हम ट्रैफिक जाममे फँसि गेलहुँ तऽ हमरा जे छै पाँच बजेके जगह साढ़े पाँच बजे छओ बजे पहुँचऽ पड़ैये आओर हमरा लेट भऽ जाइए तऽ इ दिक्कत छथि दरभंगामे आओर गामके शी शिक्षा गाममे जे छै आदमी सबके शिक्षाके बहुत कम व्यवस्था यऽ आओर गरीब आदमी सब जे यऽ से सरकारी इसकुलमे जाकऽ पढ़ैये जाहिसँ की सरकारी इसकुलके व्यवस्था ठीक नहि छै आओर गरीब आदमी सब ठीकसँ पढ़ि नहि पाबैये किएक कि गरीब आदमी सबके पास तऽ पास पैसा रहै नहि यऽ जे जाकऽ प्राइवेट इसकुलमे पढ़त आओर हमर गाँवके सरकारी इसकुलके व्यवस्था ओते बढ़िआँ यऽ नहि जे गरीब आदमी ठीकसँ पढ़ि पाएत

गाँवके शिक्षा बहुत बेकार यऽ सरकारी इसकुल जे यऽ तैमे ठीकसँ व्यवस्था नहि दैये मास्टर सब अपनेमे कुछ सँ कुछ बात सब करैत रहैये आओर आओर हमरा सबके नेता हमरा सबके नेता सब आबैये वोट माङ्गे लए आओर बहुत बड़ा बड़ा वादा सब करि कऽ जाइए जे हम गाँवमे ऐसे करेंगे सरकारी इसकुलका व्यवस्था बहुत अच्छा कर देंगे ईसब कहैये लेकिन वोट लेलाक बाद किछु नहि करैये जखने वोट मिल जाइए ओसब सब वादा जते वादा करने रहैये उसब चीज बिसरि बिसरि जाइए